दिक्खो जी लिखने दा जो मज़ा कागज ते पैन कन्नै ऐ ओह् लैपटॉप पर कुत्थें तोआड़े विचार च तोआड़े मन च आंदा ऐ तुस लिखदे जंदे लिखदे जंदे एह्दै च कोई शक्क निं ऐ अज्ज में बी अपना लैपटॉप चुक्कनी में बी प्रैफर करनी लैपटॉप चुकियै टाईप करना आसान ऐ ना फटाफट सेव बी होई जंदा कटिंग होई ते इरेज़ बी होई जंदा पर ओह् कागज़ पैन कन्नै जेह्ड़ा अस लिखने मटाने लिखने मटाने अपनी सारा अन्दर दा भाव कि'यां लिखी लैने ओह् अस समझी निं पा दा पर मीं लगदा ऐ कि लाईफ इन्न सालें च बड़ी चेंज होई ऐ लैपटॉप ते मोवाइल ने साढ़ी लाईफ दा रुक्ख गै बदली ओड़ेआ अज्ज शोटी शोटी गल्ल अस लिखना पसंद निं करने हैन मीं लगदा डायरियां लिखना बंद करी ओड़ियां इस लैपटॉप में लगदा जिसलै इस निक्के हे रोज डायरी लिखना करना ओह् सब ते खत्म होई गेआ इस लैपटॉप नै सब कुछ बंद करी ओड़ेआ ते मीं अज्ज बी पसंद ऐ शामीं बेहियै लेक्खा जोखा दिन दा अपनी डायरी च लिखना होर केह् कीता केह् बनाया केह् खास हा केह् खुशी ही केह् गम हा ओह् जिसलै तुस अपने भाव गी तुस कागज पैन्न पर लिखदे ओह् बड़ी अच्छी तरह व्यक्त होई जंदे लेकिन जिसलै उऐ टाईप करन लगने ते मीं निं लगदा अस ओह् करी पान्ने हां चेंज ते होआ हर कोई चेंज होआ उस टैकनॉलजी दे कन्नै दौड़दे दौड़दे फड़ना ते ऐहा हर चीज गी अस बी उऐ करा ने मीं लगदा सारे लोग उऐ करा'रदे मोबाइल गी जैदा प्रैफर करा लैपटॉप गी जैदा प्रैफर करा'रदे बज़ाए लिखने दे तो बोलदे जि'यां जि'यां समाज चलादा होऐ उ'आं उ'आं तुसें चलनां पौंदा नेईं तां तुस पिछड़ी जंदे ते बाकी दौड़ च शामल होने आस्तै तुसें इ'यां गै करना पौंदा जि'यां सारे करा'रदे